हा मुंहिंजे हिसाब सां त इहे इलाही सुठो आहे कि अॼुकल्ह जा ॿार बचति खाता पंहिंजे लाइ खोलनि छो त इहे त बचति खाता अॼुकल्ह जी सरकारि बारनि जे लाइ खोले थी इहे इलाही सुठी आहे और हिन में अलॻि अलॻि जी भिन्न भिन्न प्रकार जी पॉलिसी बि आहे जीअं जेके माण्हुनि खे मतलबु ॿारनि जी रोक खे पैसनि खे डबल और वधाए छॾिबी आहे कुझु इंट्रस्ट ते त इहे इलाही फ़ाइदेमंद आहे और छो त ॿाहिरि अञा नंढा हूंदा आहिनि और उन्हनि खे हिकिड़ो कुझु पतो बि न हूंदो आहे त हिन लाइ हुननि जा जो रोप हूंदो आहे उहो अगरि असां सरकारि जा बचति खाते में अगरि जमा करायूं था इहे वधीक सुठी ॻाल्हि थींदी आहे और हिन सां ॿारनि खे वॾो थियणो खां खपे प्रोत्साहन बि मिलंदो आहे छो त उहो इलाही मोटिवेट थी वेंदा आहिनि कि बचपन सां जो इहे पैसा जोड़ंदा अचनि था इहो अचानकि सां हेतिरा वधीक थी विया आहिनि छो त अगरि माण्हू अचे थो तव्हांखे सौ रुपए ख़र्ची ॾे थो कंहिं बि ॿार खे त उहो त हिकु हफ़्ते में ॿाहिरि खपाई करे पूरो करे छॾे लेकिनि अगरि उहोई सौ रुपए ॿाहिरि साल ॾह साल ताईं जोड़ंदो रहंदो त उहो हुनजे लाइ हुनजे लाइ इलाही सुठो पवंदो कि छो त हुनजे हुनखे जब ज़रूरत पवंदी त वॾो थिअण खां खपे हुनजे पास हिकु सुठी रक़म हुनजी मदद जे लाइ हुनजो वापार जे लाइ कमु ईंदी और उहो टाइम टू टाइम समय सां गॾु कुझु पर्सेंट या कुझु इंट्र्स्ट सां वधंदो बि वेंदो